आतां अशें म्हणटा की ह्या संवसारान जेज्या पयशें आसात तोंच बलवान आनी जेज्या कडेन पयसो ना तो खूब गरीब जेन्ना खूबशीं नाणीं जी आसा ती पयलीं ल्हानपणाक एकठांय करतालें तेन्ना तेजो खूब मोल आसलेलो एकादी वस्तू मेळपा खातीर पयशें एकठांय करप आनी खूबश्यों गोश्टी सपनां जी आसा तेका मारप आनी ती गोश्टी विकत घेवप असो धेर्य आसतालें आयज पळोवपाक गेले जाल्यार पयलींची जी नाणें आसलेली तेका कसलोच मोल ना फक्त जी नाणी केल्ली ती नाण्याच्या स्वरुपान उरल्ली पयलें जेन्ना एकादें सामान हाडपाक पयशें ना जाल्यार घरांतलें सामान व्हरुन तेच्या कडून दिवन तें दूसरें सामान घरां हाडपाक मेळटालें पण आयज अशें करपाक मेळना पयश्यां शिवाय कोण कसलेंच सामान दिनां पयशें दी आनी सामान घें अश्यां प्रकारचें आयज चल्ला जेन्ना पयशें एकठांय करून जेन्ना खंयच्याय भुरग्याचें शिक्षणा खातीर तें पयशें उरतालें तेन्ना तेचो खूब मोल उरतालो पण आयज शिक्षण खंय पावलां हें सगळ्यांक खबर आसा शिक्षणां खातीर खूब पयसो मोडचो पडटा त्या वेळार खूब कमी पयश्यान शिक्षण घेवपाक मेळटालें पण आज तेजो मोल खूब मुखार पावल्लो आसा म्हणून जी त्या वेळार आमी नाणीं एकठांय केल्ली तेचो मोल खूब आसलो किद्याक त्या वेळार कमी पयश्यान सुद्दां खूब जास्त सामान जी आसा तें आमी विकत घेवपाक शकतालें पण आयज खूब पयश्यांनी कमी सामान येतां